भारतारि रोगाथाइ बिखान्थिया जोंनि जायगायावहाय बारा मोजां नङा मानोखि जोङो नुनो मोनो आयजोआरि जिरायग्रायावहाय हौवाफोरासो जिरायो आरो बेबादिनो हिनजावफोरा गाबांथार प्रब्लेम फेस खालामनांगौ जानानै फैयो इसेल' थिखोनांगौवावहाय बुरजा थिखोयो सासेनि जायगायावहाय साथाम बेबादि आरो आरो टाइमावबो एखनबा समावहाय खारनो नागिरा आरो बेफोर बेफोरो अबेबा जायगायाव जायो अबेबा जायगायाव जाया आरो अबेबा जायगायावहाय समजोंबो खारो अबेबा जायगायावहाय मोजाङानो बेखौहाय जों होननो हाया खिन्थु जोंनियावहाय दा बे सलिनानै दङ आरो